जोधपुर जिले के विकास के लिए मामलों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर करना पड़ रहा है जैसे यहाँ ज़्यादा देखा जाए तो जोधपुर में सड़के ज़्यादा टूटी हुई हैं और सरकार भी पूरा अपना सहयोग करती हैं बनाने में लेकिन किसी न किसी वजह से लोग ध्यान नहीं देते हैं जगह जगह गड्ढे कर देते हैं तो ये सब चीज़ें एक चुनौतीपूर्ण हो गई है और सामाजिक बुनियाद की बात करें तो जहाँ लोगो को अपने सामाजिक मुद्दों की जो अपने समाज की है सब जानकारी होनी चाहिए और पर्यावरण का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे जोधपुर को हरा भरा रखना है कैसे क्या पर्यावरण को अच्छा रखना है राजनीति में राज्य की बात करें तो और इंसान को ये परफेक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कौन सा नेता किस हमारे जोधपुर को आगे बढ़ा सकता है इसका विकास कर सकता है और इसके विकास में मुख्य सहयोग कर सकता है तो ये सब लोगो को अच्छी से जानकारी पता होने पर ये चीज़ें की जा सकती है और इनमें सुधार किया जा सकता है जिसके लिए लोगो का जोधपुर के लोगों का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है